چند دِن پہلے میں نے ایک جوتا آڈر کیا تھا جو بہت زیادہ مشہور ویب سائٹ سے نہیں تھا جب وہ جوتا مجھے موصول ہُوا تو مجھے اُس کا رنگ بہت پسند آیا جیسا میں نے سوچا تھا اُس کا رنگ اُس سے بہتر تھا لیکن اُس کے اندر اچھائیوں سے زیادہ خرابیاں موجود تھیں جیسے کہ اُس کا نمبر جو نمبر میں نے آڈر کیا تھا اُس سے بالکل مشابے تھا لیکن وہ جوتا مجھے چھوٹا ہو رہا تھا اور وہ بالکل بھی آرام دہ نہیں تھا اُس کی جو کوالیٹی تھی وہ بھی بہت خراب تھی